मैंने कुछ दिनों पहले अपने फ्लिपकार्ट में बहुत सारे समानों को ऐड टू कार्ट किया था क्योंकि उस समय फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल चल रही थी इस वजह से मैंने बहुत से समानों को कार्टक में रख लिया था ताकि मैंने सोचा कि क्यों ना अभी नहीं तो बाद में तो ख़रीद ही लूँगा लेकिन जैसे ही यह दिवाली का लास्ट डे ख़त्म हुआ तो उसके जो समानों के मूल्य हैं वो अचानक से बढ़ गए मैंने सोचा कि अब ये समानों के मूल्य तो बढ़ चुके है तब ये समान क्या ही करूँगा मैंने सोचा था कि मैं ये एक सर्ट मंगाऊँगा जो कि चार सौ रुपये की थी लेकिन अब वो हो चुकी है बारह सौ रुपेय की और मैंने एक सोच था कि एक अपने लिए कुर्सी मंगाऊँगा तो कुर्सी का भी मूल्य कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था वो चार हज़ार रुपये दिखा रही थी नॉर्मल लेकिन अब उसका प्राइस हो चुका है बारह हज़ार रुपये तो कैसे मैं इस को ख़रीद सकता हूँ तो इस वजह से मुझे ये सारे के सारे समान अब कार्ट से हटाने पड़ रहे हैं